आमचे गांवचे पारंपारीक खेळ म्हणल्यार पयलो गोंयडे बालांनी खेळोप दुसरो बुडकुलो फोडप तिसरो दोरी गोडो आनी चवथो नाल्ल फोडप पयलो गोयंड्या बालांनी गोयंडो हॉलती आनी बाल आसता गोंयडो फाटल्यान दवरप मेल काडप आनी बाल मिलाचें धोरून हॉलती घेवन तें हॉलप सो दुसरो पार्टनर जो आहा तो पडला ते फुडें पडलोलें बाल तें व्हरून गोंड्याक मोखूंक जायें जोरीतोर त्या पार्टनरा कडेन जोरीतर तें बाल गोंयड्याक मोखलें ना जाल्यार बाल जें फोणें फोडलां तें गोंयडो घेवन तें बाल आपटूंक जायें आपटून वयर सोरता तेन्ना तेचें एकलींग डोबलींग ड्रिबलींग देखून कोरूं जाता आनी मारून दिवप बाल तें बाल जितलें पोयस पोडटा तितलें तुवें पॉयंट्स मागों जाये जोरी तोर पॉयंट्स मागता त्या पोरमाणे बालान हो गोलतेन हो गोंयड्यान जरी तर तुजें मागलोलें पॉयंट्स मेळनाय वो ते डिस्टन्सा पोरमाणें जोरी तर तुगे पॉयंट्स येयनाय तूं आवट आनी तुका गोडये बाल जेन्ना गोंयड्यार मात्ता गोंयडो जेन्ना बालार मात्ता आनी मात्ता तेन्ना तें बाल जोरी तोर गोंयड्या लागना तेन्नाय आवट जाताय दुसरो बुडकुलो फोडप कोणाच्याय दोळ्यांक एक बायल जावन एक दादलो तांच्या दोळ्यांक बांदून कूळ कपडो बांदप आनी तांकां तेंच्या फुडें बुडकूल दवरप आनी ते दादलो वो बायल जी कोण तयार जाता बुलकुळो करून तेच्या हातीन दाणो दिवप दोळे धांपून त्या बुडकुल्या कोडे वोसोप आनी जोरी तोर तो बुडकुलो तो दांडो जोरी तर बुडकुल्याचेर पडलो आनी तो बुडकुलो फुटलो जाल्यार तो कोण फोडटा दादलो वो बायल ती जिकली जोरी तोर तो बुडकुलो फुटना तेच्या फाटल्यान कोण जो आहा तेणें आपलो चांस घेवप जोरी तोर तेकाय तशें जालें बुडकुलो फुटलो ना नेक्ट दुसऱ्या लायनीन कोण जो आहा तेच्या फाटल्यान कोण जो आहा तेका चान्स घेवप अशें करून जो कोण बुडकुलो फोडटा तो जिकलो दोरी ओडप ही हो खेळ दोन टिमी जायो एक टीम आंकवाऱ्यांची दुसरी टीम काजाऱ्यांची जो कोणाक दोरी ओडपाक फोर्स आहा जेणें आंकवाऱ्यांक जोरी तोर फोर्स आहा वो काजाऱ्यांक जोरी तोर चड फोर्स आसा एक दोरी ओडटा तेन्ना गोमोन येता कोण बोळवत आहा तो जोरी तर रेफ्री मदें आसता आनी दोरयेक मदें लेस बांदलोलो आसता तें ले आनी जमनीक मार्कींग केलो आसता जोरी तोर वीस काजा धा काजारी आनी धा आंकवार भुरगें वो चोडवां एक सायडीन आनी एक सायडीन दा दादले वो बायलो कोणय तेणी ओडचें धा बायलांनी धा एक सायडीन धा बायलो आसोत जाल्यार एक सायडीन धा आंकवार चेडवां आसताय तशेंच काजारी धा जाण दादले आहाय जाल्यार दोरयेचेर दुसरे सायडीन धा जाण आंकवार भुरगीं आसताय जो रेफ्रीन पिल्लूक मारले म्हणटरी आप आप आपणागे ताकत दाखोवची दा एक सायडीन दा दादल्यांनी दुसरे सायडीन धा आंकवार चेड्यांनी जो कोण ओडोन तेंच्या सायडीन येता वो जो कोण ओडपाक ढील पोडलो आनी ओडोन येयलो ओडोन येता तो पिड्डार आनी जो कोण आपली ताकत वापरून ओडून हाडटा तो जिकलो तिसरें चवथें नाल्ल फोडप राशीन नाल आसताय एक राशींतले नाल्ल तुवें विंचून काडपाचें आनी तुका जाय तें बोरें बोरें नाल्ल हो केसलें नाल्ल तुयेन विंचोन काडपाचें आनी तुजो ग्रूप करपाचो वो तुवें आतां ही दोन भाशेन केल्या पोयली जाता ती आंकवाऱ्यां मोदें आनी काजाऱ्यां मोदें जें कोणाचें नाल्ल चोड फुडटाय ते पिडार जे कोणाचे नाल्ल चोड फुटनाय ते जिखताय पूण आतां हे केलां दुसरे भाशेन खेळटाय तुवें ओमक्या पयशांचे नाल्ल घेवपाचे आनी तुगे फुटले जाल्यार तूं आवट आनी ज्या कोणाचें नाल फुटनाय तो जिकलो अशी करून करून ही चॅलेंज केशी जायत गेल्या आनी जायते जाण आपआपले गोट नाल्ल घेवन येताय आनी कोणाचो फ्राक नाल्ल आहा तो फोडून घालताय आतां ही परंपरी खेळ जालोलो आतां जो कोण जाणा ओमकेच माडाचे नाल्ल गोट आसाय ते घेयन येताय आनी एक हजार दोन हजार तीन हजार देकून लायन एक नाल्लाचेर लावन बॅट मारताय चॅलेंज मारताय जोरी तोर तुजो नाल्ल फुटलो तूं पांच हजार पिडार वो कितली बॅट जी लायता ती पिडार जोरी तोर तुजो नाल्ल फुटोना तूं जिकलो ओश्यो करून ह्यो जायत्यो परंपरीक खेळ आसाय पूण तें आतां खेयणाय भुरगें किद्या तेंकां इंट्रस्ट ना आनी त्या भुरग्यांक ती सिस्टमूय तांकां होबोर ना बाबा हे रुल्स किदें कायदे कितें कितें केल्यार आवट जाता कितें केल्यार जिंकता कितें केल्यार हारता ही भुरग्यांक सोजमणी दिवपा जायी आनी हे हेड मुखार व्होरोंक जाये